गिबि गिबियाव गोजोननाय थाबाय नोंनिसिम आं मोनसे मोजांथार खोथा एबा गोनांथार खोथा नोंथांमोननो मिथिहोनो लुबैदों जोंहा दा बे फरायसालिया क्लास टेन दं हिसाबै जोंहा थामजिब्रै साथ्र'फोर स्टुदेन्टफोर दङ बे थामजिब्रै स्टुदेन्टफोरनि बिथोराव जोंहा एबारनि मेट्रिक आनजाद होनो गोनां फरायसाफोरनि फरायनाया बारा मोजां एबा बिसोरनि रिजाल्टफोरा बारा मोजां नङा जायनि थाखाय एसे जों फोरोंगिरिफोरा जोंनि फोरोंगिरिफोरा साननो गोनां जादों आरो गथ'फोरखौ जों बुजायब्लाबो हायिनि एसे सिन्था खालामनो गोनां जादों बेनिखायनो आं सानो एसे जों जयैनो माबा मोनसे मोजां लामा हमनो हायो नामा बैनि खोथाफोरखौ लानानै आं नोंथांजों एसे सावरायनो लुबैदों जोंहा जादोंमोन दाखालि थांनाय मासाव मार्च ओ सेप्टेम्बर मासाव जोंहा हाफ यारलि आनजादा जानानै थांदों बै हाफ यारलि आनजाद जानानै थांनायाव जोंनि थामजिब्रै क्लास टेन क्लास थाखो जि बिसोरनि रिजाल्टखौ जोङो नायोब्ला बिसोरनि फरायनाय एबा पारफ'रमेन्सआ बारा मोजां जायाखै जों गोजोननो हायाखै जों बुंदों आरोबाव लोगोसे जोंहा बिसोरनि मेट्रिक आनजादनि फर्म फिलआपनि सम फैबाय सेबा अफिसआ जोंनो सम होबाय गु अक्ट'बरनिफ्राय थामजिसे अक्ट'बरनि भिटोराव बिसोरनि फर्म फिलआप समा सम खानानै होदों बै समनि भिथोराव जोंहा बिसोरनि फर्म फिलआप खालामनांगौ नाथाय जोंहा प्रब्लेमा दा मा जादों बिसोरनि रिजाल्टखौ नायनानै साथामसो गथ'आथ' एखेबारे माने मेट्रिक आनजादखौ जिरायनानै पास खालामनो हागोन ना हाया जों एसे सन्देह जादों बेनिखायनो जों बै साथाम गथ'खौ लाखिबावनो बे बोसोरसेखौ लाखिनानै दोननानै जों फैगोन बारावसो मेट्रिक आनजादखौ लिरनो हरनोसै नामा होननानै आङो सानदों सारखौ आं बिनि खोथायाव मा बुंगोन बेखौ मिथिनो लुबैदों लोगोसे जोंङो मास्टारफोरनि भिथोरावबो जों रायज्लायबाय फोरोंगिरिफोरखौ बुंदों बे साथामफोरा जोंनि नोजोरावथ' पास खालामनो हाथावनाखौ जों नुवाखै थेवब्लाबो बिसोरो नैबे दान मोनथाम दंबावो दान मोनथामनि गेजेराव माबाफोर फरायनो गोसो होथारनानै गावसोर गोसो जानानै फरायथारोब्ला उथ्रिसार जालांनो हागोन नामा बेबो बैखौबो जों सानदों दा जोंहा समा बिराद खम दङ सार दा बे खम समनि भिथोरावनो जोङो दिसिज'नखौ लानांगोन बिसोरखौ बारहोहरनाया मोजां ना बारहोहर दोनथ'नाया मोजां बा जों एबारै जों बिसोरखौ बारहोहरनानै फर्म फिलआपखौ लानोसै ना बिसोरनि फर्म फिलआपखौबो जोङो केनसेल खालामनानै होनोसै बे खोथाखौ आं सारनिफ्राय सारनि खुगानिफ्राय मिथिनो लुबैदों